ہندوستان میں آج کل انٹرنیٹ کا استعمال کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے یہ سب کچھ سالوں میں بدلا جب سب سے پہلے جیو ہمارے یہاں آیا اس سے پہلے انٹرنیٹ بس کچھ لوگوں کے ہی پاس تک سیمت تھا اور امیر لوگ ہی اچھے لوگ ہی جو اس کے بارے میں جانکاری رکھتے تھے جن کو اس کا احترام تھا وہی استعمال کر پاتے تھے لیکن سب سے پہلے جب جیو آیا تو اس کا انٹرنیٹ لوگوں کے لیے نیا تھا اسمارٹ فون بھی نئے نئے تھے پر دھیرے دھیرے جیو پھیلنے لگا اور ان کے انٹرنیٹ کے جو پلان تھے شروع میں بڑے سستے تھے لوگ اسمارٹ فون خریدنے لگے اور سرکار کے طرف سے بھی اس کی مدد کی گئی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسمارٹ فون لیں کیش لیس اکانمی ہو یو پی آئی پیمنٹ ہو اس کے لیے انٹرنیٹ اور پر جی بی کا جو ریٹ تھا وہ بڑا سستا ہو گیا کبھی کبھی تو شروع میں تو ایک دم ہی مفت رہا جس کے وجہ سے لوگوں نے بڑے نمبر میں جو ہے جیو کے سم لینا شروع کیے اور جلدی جلدی پورے دیش میں جیو کے ٹاور لگتے گئے اور لوگوں کے لیے جو یوزر انٹرفیس تھا وہ یہ بہت آسان کر دیا گیا جس سے لوگ جو ہے اس کو آسانی سے استعمال کر پائے اور شروع میں پورا سال جو ہے لوگوں کو انٹرنیٹ پوری طریقے سے مفت دیا گیا جس سے لوگوں کی اس کی عادت پڑتی گئی اور پھر دھیرے دھیرے کر کے سب سے پہلے اس کا کم ریٹ آیا پھر سال بھر کا ریٹ آیا پھر مہینے کا تین سو کے قریب اب ہو گیا ہے لگ بھگ اٹھائیس دن کا لگتا ہے پر لوگوں کو اتنی عادت لگ چکی ہے کہ اب لوگ انٹرنیٹ کے بنا کچھ ایسے ان کا جی مطلب دن روزمرے کا کام بھی انٹرنیٹ سے اتنا جڑ گیا ہے کہ اس کے بنا مطلب گزارا نہیں ہو پاتا ہے اور اب انٹرنیٹ اتنا سستا ہو گیا ہے فلمیں دیکھنا ہوں اب لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے فلمیں جو ہے ساری فون پر دیکھتے ہیں گانے سننے ہوں یہاں تک کہ کتاب پڑھنا ہو تو لوگ آڈیو بک سے سنتے ہیں پیمنٹ کرنا ہو اب لوگ کوئی جو ہے آپس میں کیش روپئے لے کر چلتے ہی نہیں ہیں ہر جگہ فون سے پیمنٹ کرتے ہیں تو یہ سب کچھ پانچ چھ سالوں میں جیو کے کارن ایک دم سے بدل سا گیا ہے اور اب بنا انٹرنیٹ کے تو ڈھونڈھنا لوگوں کو بڑا ہی مشکل ہے تو انٹرنیٹ لوگوں کے روزمرہ کے جیون میں ایک دم گھل مل سا گیا ہے تو اس میں جو ہے ہندوستان میں پورے ہندوستان میں ٹیکنالوجی کے معاملے میں بڑا کام ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ نے لوگوں کی زندگی بڑی آسان بنا دی ہے